राजस्थान में स्वास्थ्य को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है पिछली बार भामाशाह योजना चल रही थी अभी चिरंजीवी योजना चल रही है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है राजस्थान में कई सारी सरकारी हॉस्पिटल हैं जहाँ पर फ्री में मरीज़ों का इलाज होता है कई संस्थाएं हैं जो डायग्नोस्टिक फ्री में करवाती हैं एक्सरे लगभग लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री हो रहा है तो ऐसे करके कई सारे छोटे छोटे स्वास्थ्य में जो टूल काम में आने वाले वह फ्री हैं राजस्थान में भामाशाह योजना के अंतर्गत सभी मरीज़ों को दवाइयाँ फ्री हैं कुछ ये दुर्घटना में हुए दुर्घटना में घायल हुए लोगों का इलाज भी फ्री होता है तो कुछ जो बीमारियाँ होती हैं वह इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं